پڑھنے اور مطالعے کا ذوق میرے اندر الحمد لِلّہ بچپن ہی سے تھا اور گھر کے ماحول میں میرے اندر اس مطالعہ کا شوق برھتا گیا لیکن جیسے جیسے میں بڑا ہوتا گیا اور میں نوعمری میں داخل ہوا تو میں نے جس مدرسے میں داخل لیا اس میں مطالعہ پر خاص دھیان دیا جاتا تھا وہاں ایک بہت بڑی لائبریری ہے اور اس لائبریری میں بہت اچّھی اچّھی کتابیں موجود ہیں اور طلبا کے درمیان ایک خاص قسم کا شوق میں نے پایا میں دیکھتا تھا کہ لڑکے اور میرے احباب بہت شوق سے پڑھتے تھے درسی کتابوں کے علاوہ وہ خارجی مطالعہ کا شوق رکھتے تھے تو میرے اندر بھی ان کو دیکھ کر ایک طرح کا شوق پیدا ہونے لگا پھر میں نے ایک کتاب کتاب کا مطالعہ کیا جس کا نام تھا مطالعہ کیوں اور کیسے جس کے مصنف ہیں مولانا رحمت اللّہ صاحب ندوی اس کے پڑھنے کے بعد میرے اندر ایک طرح کا ذوق پیدا ہو گیا اور میں خود پڑھنے لگا